कितल्या शाळेंनी स्पेशल एज्युकेटर कावन्सिलर नी थेरपिस्ट दितल्यात हांगा गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट लेवल स्पेशल एबल्ड अंदे लंगड्या भुरग्यां खातीर खास शाळा आसा थंय तांकां तेंची गरज ओळखूंक शिकयता